हेलौ औ सार औ सार

खब'रा सार खबराथ' नोंनाव माबाफोर खामानिफोर दं नामा बेफोर बायदि खामानि मा दङब्ला मावहैनो आंथ' रों रोंनायाथ' रोंजोबगौ सार रोंनायाथ' रोंजोबगौ खामानिफोरखौ गासिखौबो फरायनायाथ' बांद्राय फरायनाय नङा मावनायाथ' बिदिनो सिगाङाव बिदिनो एसे एनै मावखांबायमोन बांद्रायबो बुरजा फरायनाय नङा नालाय दा मोनबा सारनाव खामानिफोर दङब्ला मावनो सानदोंमोन आरो बेफोरखौथ'आं हायो सार आंनो धालाय होयो आंनो आंनो हाखायो बिदिखौ दा सारा बिसिबां होयो दा हटेल टटेलफ्रावबो बिदिनो हायो संनाय खावनाय बाबो हायो रोगानाय बेफोरबायदि केपासिटिआबो आंनाव दंखायो हायो गासिखौबो दा नोंथाङा मबेहाय मबेहाय होगोन बेखौ उनाव खोन्थाहरदो आरो दे सार होनबालाय बेयावनो खालायदो औ